हाँ दीजिए

हम बिहार से बोल रहे हैं हर रस्ता चलाते सुनिए ना हम अस्ता चलाते हैं कि हमारे सरकारी इस्कूल में कोई चीज़ का साधन नहीं हैं उसके लिए हम इस्कूल में ध्यान देते हैं जो बच्चे लोग को किस चीज़ की आवश्यकता है जिस बच्चे को ड्रेस नहीं हैं जिस बच्चे को खाने पीने का साधन नहीं है उनको हम देते हैं और जिन लोग को रोज़गार नहीं हैं उस रोज़गार का हम फ़ॉर्म भरते हैं जो इससे जो लोग बेकामी हैं उनको हम रोज़गार देते हैं अच्छे

हाँ हाँ अच्छा हाँ हाँ तो इसी हाँ तो इसी सोसा सुनिए ना इसी सोसाइटी के लिए हम बच्चे के लिए हम आएँ हैं जो इसलिए बच्चे को परतर बर्तन हुए जो बिहार के अन्दर में बच्चे को इस्कूल में कोई परवर्तन नहीं था जब बिहार के बच्चे कहीं बैठे हैं कहीं घूम रहे हैं तो कुछ पहन के चले आए इसी लिए हम इस्कूल में आएँ हैं जो बच्चे को कम से कम उसको शिक्षक बढ़िया मिले उनको हाँ उनको हाँ जो हमारे बिहार के अन्दर भी हँ जो हमारे बिहार के अन्दर में भी एक शिक्क्षक के कामो बेशी महत्त्व होए इसलिए हाँ हाँ

हाँ हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल पूरा पूरा तरी पूरा तरीक़े से ध्यान

सुनिए ना सब चीज़ का समय बना हुआ है बच्चे का टिपिन का समय लेंच खाने का समय अलग है बच्चे का घर जाने का समय छुट्टी का समय अलग है किस समय बच्चे विद्यालय में आएगा सबका टेम अपना अपना टेम बनाया हुआ है सब चीज़ का हाँ बस ब हाँ हाँ हाँ ठीक हाँ ठीक है हाँ हाँ ठीक हाँ हाँ रहना चाहिए हाँ हाँ बिल बिल्कुल बिल्कुल एक दम निश्चिंत रहिए